दिक्खो जी जेह्का एह् सैल्फ हैल्प ग्रुप ऐ एह् ठीक ठाक ऐ अच्छा ऐ एह्दे बिच जेह्का जनानियां जेह्ड़ियां हैन ओह् जंदियां बैंक च किट्ठियां होई जंदियां बचैरियां पंज सत्त दस्स जिन्नियां बी हैन इक वार्ड दियां किट्ठियां होइयै बैंक च जंदियां ते पैसे लेई लैंदियां ते उ'ने ईं बंडी त्रुंडी करदियां आपस बिच सारे ते बाकी ओह्दे बाद फ्ही ओह् कम्म चलांदियां जि'यां कुसै कोई मशीन खरीदी लैती कुसै सलाई मशीन लेई लेई फिर ओह्दे बाद उ'नें ग्रोइंग करनी ते फ्ही बल्लें बल्लें सारें ई जेह्ड़े इक दूए दी हैल्प करदियां न ते बाद च जेह्ड़े पैसे थोह्ड़े थोह्ड़े करियै किश्त जेह्की ऐ थोह्ड़े थोह्ड़े देइयै ओह् मकांदियां न ते एह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ ते बाकी आह्ले सारियां जिन्नियां बी हैन हैल्प होई जंदी सारें दी ते एह्दे लेई अच्छा ऐ हैल्प ग्रुप जेह्ड़ा ऐ बहुत अच्छा ऐ